हेलो हाँ जी मैम आप कौन बोल रहे हो मैं प्रियंका बोल रही थी हाँ जी मैम मुझे सुनने में आया था मेरी एक फ्रेंड है उन्होंने बताया था कि इंदौर में नंदिनी मैम है तो वो पेन्टिंग वगैरह का कोर्स वगैरह करवाती हैं तो मुझे भी सीखना था मैंने तो आप मुझे बता तो तो मैम आप मुझे उसके बारे में थोड़ी डिटेल्स बताओगे अच्छा हाँ जी मैम

हाँ

अच्छा मैम पूरे एक साल की फीस कितने क्या रहेगी दो हज़ार फिक्स है कुछ मतलब कुछ थोड़ा बहुत कम ज़्यादा नहीं करोगे आप पंद्रह सौ एक हजार पंद्रह सौ एक हज़ार तक के बीच में कर लीजियेगा मैम हाँ जी हाँ जी मैम हाँ जी मैम और हाँ मैम मैं एस सी में आती हूँ ठीक है मैम थैंक यू थैंक यू